अगर में अपने बचपन दी गल्ल करांऽ इस टॉपिक उप्पर अगर गल्ल करांऽ द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इन योअर एरिया तां में बचपन कोला इसी गल्ल गी स्टार्ट करना जि'यां में पैह्लें बी सनाया कि बचपन कोला बड़ा एफर्ट कीता दा असें होर ओह् एफर्ट साढ़े माता पिता ने बी असें ई करना सिखाया क्योंकि साढ़े कोला जादा उ'नें एफर्ट कीता दा आं उस टाइम अगर में हेल्थ केयर दी गल्ल करांऽ तां उस टाइम असें गी साढ़े ग्रांऽ बिच एह्दे संबंधित कोई बी पढ़े लिखे दा बंदा जां कोई इलाज़ करना आह्ला बंदा असें ई नेईं लभदा अगर असें कोई शरीर संबंधित कोई समस्या होई जंदी तां अस अपने तरीके कन्नै अपने एरिया च फर्स्ट प्रायोरिटी उप्पर अस ओह्दा इलाज़ करदे होंदे हे ओह्दा हा बाद च अगर असें ई ओह् प्रॉब्लम जां समस्या जां रोग ठीक निं होंदा तां अस उसी गी ठीक कराने आस्तै असें गी हॉस्पिटल गी जाना पौंदा हा लेकिन हॉस्पिटल दी गल्ल करांऽ में अगर में पैह्लें बी सनाया कि हॉस्पिटल असें ई जाने आस्तै पैह्लें असें ई रोड तक्क पुज्जने आस्तै तिन्न किलोमीटर दा सफर असें ई पैद्दल करना पौंदा हा जेह्दे बिच पेशेंट पेशेंट दा शरीर होर खराब होई सकदा हा परतु कुछ चारा ही निं था सुविधा ई निं थी जेह्दे कारण अस उसी केह् करने आस्तै असें ढाई तिन्न किलोमीटर चलना पौंदा हा ढाई किलोमिटर चलने दे बाद च असें ई रोड मिलदा फिर रोड उप्पर बी असें जाइयै बस्स दा वेट करना पौंदा हा होर बस्स मिलदी ही ते जाइयै अस उधमपुर जिले च हॉस्पिटल पुज्जी जंदे हे जां फिर रामनगर तसील हॉस्पिटल च पुजदे हे तां एह् असें ई बड़ा इक टफ लगदा हा ते एह्दे कारण साढ़े जेह्ड़े अच्छे लोग थे जिं'दे कोल पैसा होंदा हा उ'नें लोकें आस्तै आस्तै आस्तै उसी ग्रांऽ गी छोड़ियै शैह्र दी तरफ आने दा मन बनाया होर ओह् लोग अज्ज दिन तक्क उसी ग्रांऽ गी छोड़ियै इं'दे चीजें दी कमी होने दे कारण बहोत अच्छी असें ई कोई हेल्थ केयर सुविधा उ'नें ग्राएं च नेईं होंदी एजुकेशन नेईं होंदी ते अच्छे लोग उत्थां दा माइग्रेट होई जंदे हे जि'यां उधमपुर आइये कुछ रामनगर चलिये जेह्दे कारण अस कुछ जिं'दे कोल पैसे घट्ट होंदे हे ओह् लोग थोह्ड़े उस्से ग्रांऽ च रेहिये लेकिन धीरे धीरे एह् सारे चीजां सुधार होइयां न होर हून हर ग्रांऽ च हर मोह्ल्लै च रोड दी सुविधा पहुंची गेई ऐ जेह्दे कारण अज्ज अस हॉस्पिटल आसानी कन्नै पुज्जी ने लोकें दा माइग्रेट होना बी रुक्की आ क्योंकि अज्ज कुछ डिस्पेंसरीस न जेह्ड़ियां फर्स्ट ऐडस न ते ओह् असें ई नजदीक ई उपलब्ध होई जंदे न होर समाज अग्गें एजुकेट होया मेडिकल च बी प्रमोट होए होर केइयें उस्से ग्रांऽ च मेडिकल शॉप्स करी लेइयां न होर थोह्ड़ा बहोत मेडिकल ट्रेंनिग करिये न जेह्दे कारण असें गी एह् फर्स्ट ऐड दी सुविधा बी अपने नजदीक लब्भी जंदी ऐ कोई मेजर समस्या अगर शरीर संबंधित बनी जंदी ऐ तां उसी गी अस फिर उ'आं उ'आं नै जल्दी कोला जल्दी अपने जिला हॉस्पिटल फिर उत्थां अगर कोई डायग्नोज करियै रेफर करदे न तां अग्गें अस कारवाई करने न लेकिन पैह्लें असें एह् समस्यां बड़ियां फेस कीती दियां न लेकिन अज्ज ऐसियां समस्यां बहोत घट्ट न अज्ज अज्ज सुविधा कुछ ना कुछ असें ई लब्भी जंदी जिं'दे कारण अस इं'दा फायदा लैन्ने न तो कोशिश सरकार दी बी इ'यै होंदी ऐ कि हर दिन कोई चेंजिंग लेआन बदलाव लेआन होर जादा कोला जादा एह् सुविधां प्रदान कीतियां जान ते अस अज्ज ओह् सुविधाएं च अस उ'नें सुविधाएं पर उतरा ने उं'दा लाभ बी लैने न होर होर बी में गल्ल सनाना चाह्दां एह् आक्खी सकना कि अज्ज हर घर च कोई ना कोई पढ़ा लिखा दा ऐ होर ओह् बी अच्छा कुछ ना कुछ समझाइयै ट्रीटमेंट दी सुविधा बहोत अच्छी अज्ज दी डेट च लब्भी गेदी ऐ